असां जेके सिंधियुनि में अलॻि अलॻि तरह जा थींदा आहिनि खाधा असांजा व्यंजन उन खे ठाहिणु त असां ॾाढो सां आ असां ठाहे वठंदा आहियूं जीअं सेअल मानी थी वई बिहनि जी भाॼी थी वई कढ़ी थी वई असां इहो ॾाढो सुठे सां ठाहे वठंदा आहियूं असांजे कढ़ी त फेमस ई थींदी अलॻि अलॻि तरह जी भाॼियूं पवंदियूं आहिनि जेके ओ जो सवादु हूंदो आहे लाजवाब हूंदो आहे दाल पकवान असांजो दाल पकवान त असांजो त बढ़िया ई हूंदो आहे सरल जो सरल बि हूंदो आहे तकिड़ो ठही वेंदो आहे इहो आहे की मां सिंधी खाधा ॾाढा सुठे सां ठाहे वठंदी आहियां सिंधियुनि खाधनि में मूंखे बिल्कुलु बि दिक़त न थींदी आहे जीअं सिंधी कोकी त छोला ढॿल जेके सिंधियुनि जा आहिनि ह्म्म जेका असांजी ख़ुराक जेको असांजो माजुनु आहे माजुनु असांजो ठाहिण में असांखे थोरी सी महिनत लॻंदी आहे थोरो सो कठिन आहे पर असां ठाहे वठंदा आहियूं असां उन में ड्राई फ्रूट नारेल जा ॿूरा इहे सभु विझी करे जेको उन खे ख़ुराक ठाहींदा आहियूं ॾाढो बढ़िया ठाहिण में ऐं जेको असांजो पुलाव थींदो आहे पुलाव बसर पई मीअन वारो पुलाव टमाटे ई जेकी चटिणी सिंधियुनि जी असांजी सिंधियुनि जी टमाटनि जी चटिणी उहो त ठाहिणु सभिनि खां ॾाढी सरल आहे असांखे बिल्कुलु बि टाईम न लॻंदो आहे हीउ सभु शयूं ठाहिण में की असां फटाफट ठाहे करे फटाफट असां पंहिंजे घर वारनि खे खाराए वठंदा आहियूं और जेकी हीअ असांजी असां त्योहार में बि अलॻि अलॻि खाधा ठहंदा आहिनि सतपुड़ा चोपा लोला मिठियूं कोकियूं इहे सभिनि मां असांखे थोरे सतपुड़नि में महिनत लॻंदी आहे थोरा सा कठिन बि लॻंदा आहिनि बाक़ी इहो आहे की जल्दी ठाहे वठंदा आहियूं बाक़ी सभिनि खां कठिन असां सिंधी खाधो त मां वरी बि ठाहे वठंदी आहियां लेकिन सभिनि खां कठिन चाईनीज़ जेके खाधा आहिनि न चाईनीज़ खाधनि में मंचूरियन मुंहिंजो पकोड़ो त ॾाढो सुठो तरिजी वेंदो आहे उन जी ग्रेवी बि सुठी ठही वेंदी आहे लेकिन उन जो पकोड़ो उन ग्रेवीअ में विझंदा आहियूं असां त उहो सॼो भुरिजी वेंदो आहे त मूंखे ॾाढो कठिन लॻंदो आहे चाईनीज़ कोंटीनेंटल में बि मूंखे ठीकु ठीकु ई लॻंदो आहे एॾो ख़ासि न असां सिंधियुनि जा खाधा बढ़िया हूंदा आहिनि सभिनि खां मस्तु अ चाईनीज़ खाधा बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि पर असां खां ठवंदा ठाहिणु ॾाढा कठिन लॻंदा आहिनि ॾाढा महिनत वारा लॻंदा आहिनि